बहीन यै ठीक छै आ अपनेसभ जे गेल रहियै विद्यापति पर्व समारोहमे तऽ कतेक सुन्दर लोकगीत आ संस्कार गीत गयने रहथिन चन्द्रमणि हँ यै बहीन ततबए सुन्दर हमरा कोरस गान लागल आ ततबए सुन्दर लोकगीत आओर संस्कार बुझलियै बड्ड मोन तृप्त भऽ गेल विद्यापति समारोहमे जे गेलहुँ तऽ मैथिली प्रोग्राम देख कऽ मोन गदगद भऽ गेल आ सोहर जे गेलकै सोहर आओर समदाओन जखन समदाओन गैलकै बहीन यै तऽ पूछु नहि हमर नोरसँ तऽ आँचर भीज गेल बुझलियै भऽ गेलहुँ हँ आ बुझ बहीन यै आ खेलौना जे गैलकै से भेल जे उठि कऽ डांस करय लागी नाचऽ लागी बुझलियै तऽ अपन मिथिलाके जे गीतसभ छै आ बहीन यै कन्यादानमे अपनासभके कोन गीत होइत छै आ तकर बाद की होइए साँझोँ होइए ने अपनासभके साँझ कोहबर ओ गौरी हँ गौरीके गीत भेल ने आ जखन हँ आ सावनमे जखन फूल लोढ़लथि तऽ विषहाराके गीत भेल सएह ने हम्म हम्म हम्म आर अथि फूल लोढ़यमे कोन अहूँसभके एम्हर तऽ बँटगवनिए चलैए ने फुललोढ़ीमे हम्म हम्म हम्म आ मीत यै आओर पाहुनोके विदा करयके कोनो गीत होइत छैन्ह ठीक छै बहिनदाइ ठीक